करौली ज़िले में बुज़ुर्ग आबादी के सामने स्वास्थ्य देखभाल सामाजिक समर्थन और सम्मान के मामले में मुख्य चुनौतियाँ हैं और करौली ज़िले में उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में वृद्ध की एक भावना उत्पन्न हो जाती है और वृद्ध लोगों को करौली ज़िले में सम्मान बहुत मिलता है और उन्हें एक उन के देखभाल भी अच्छी तरीक़े से की जाती है करौली ज़िले में बुज़ुर्गों को बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है करौली ज़िले में लोग वृद्ध आदमियों के स्वास्थ्य की देखभाल भी अच्छी तरीक़े से करते हैं और जब वृद्ध आदमी की सेवा निवृत्ती हो जाती है तो उसे महीने पर पेंसिन भी मिलती है और उन की देखभाल भी की जाती है